تہواروں پر ہم بہت ساری چیزیں ایک ساتھ بناتے ہیں جیسے کہ اگر عید کا تہوار ہے یا پھر بقرہ عید کا تہوار ہے تو ہمارے یہاں خاص کر کے سوئیں بنتی ہے اور دوسری جگہوں پر جو ہے وہ پکوڑے بنتے ہیں دہی بڑا بنتا ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کچھ لوگ اس کے ساتھ ساتھ اور دوسری چیزیں ایڈ کرتے ہیں جیسے چنا وغیرہ اس کو تل کر رکھتے ہیں لیکن سوئیں جو ہوتی ہے وہ مین جو ہے ضرور بنتی ہے کیونکہ ہر یہ ایسا تہوار ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیار محبت کے تہوار بٹ پیار محبت بانٹنے کا تہوار ہے تو میٹھا یہاں کھانا بہت ضروری ہے تو اس لیے ہر گھر میں سوئیں یہ ضرور چلتی ہے اسی طریقے سے جیسے اور دوسرے تہوار ہو گئے جیسے دیوالی وغیرہ ہو گئی ہمارے پاس پڑوس میں لوگ ہیں تو دیوالی وغیرہ پہ میٹھائی وغیرہ آ جاتی ہے اور مٹھائی وغیرہ بھی لوگ کھاتے ہیں اور کس طریقے سے اور حلوہ وغیرہ بھی بن جاتا ہے اور دوسرے تہواروں پر تو حلوہ وغیرہ بننا یہ سب چیزیں ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ چلتی ہیں اور لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے یہاں سوئیں کھانا حلوہ کھانا اور دوسری چیزیں اور جیسے اور دہی بڑا کھانا یہ سب کھانے کے لیے ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں اور لوگ بہت پسند بھی کرتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیار محبت بھی بڑھتا ہے لوگ ایک دوسرے سے مل جل کر بھی رہتے ہیں